हमरा सबके बहुत ही अन्धविश्वास फैलल छै जेना कि मानिके चलऽ एक तऽ भूत प्रेतके छै जतेक ने अन्धविश्वास फैलल छै कि आइ काल्हि जे छै कि कोइ बच्चा हुअए या कोइ बड़ा हुअए उसब रातिमे निकलयसँ बहुत ही डरय छै कि लागय छै कि ओकराके भूत प्रेत पीछा कए रहल छै या करय छै या कोइ भी इंसानके तबियत खराब होइ छै तऽ ओकरा लागय छै कि हमरा जे छै ई जे जे छै जादू टोनासँ ही हमर ठीक हेबय हमरापर कोइ लागय छै अन्धविश्वास यानि कि जे छै भूत प्रेतके अथी आबि गेलय हइ आओर जेना कि हमरा सभके ओतऽ जे छै ओझाके जेबय ओकरासँ अथी करेबय फुँकेबय लेकिन फैक्ट रहय छै कि हमरा आरके तबियत खराब होइ छै तऽ हमरा आरके जाके डॉक्टरसँ देखाबी नहि तऽ हमरा आरके जेबय ओतय ओझासँ झड़बय लए साँप काटि लेलकय तऽ साँपके जहर फैल जाइ छै तऽ ओतऽ की छै छै तऽ हमरा आरके जाइ छियै ओझा लग आओर ओझा ओकरा झाड़फूँख करिके ओकरा जे छै जहर निकालय छै एना नहि होइ छै बल्कि एतऽ हमरा आरके डॉक्टर जे छै ओतऽ जहर फैलयके बाद ओतऽ डॉक्टर किछु अथी करय छै आओर तब जा करके जे छै हमरा आरके ठीक होइ छै ने कि जादू टोनासँ या ओझा जी सबसँ उसब किछु अथी नहि होइ छै या जहर कि शरीरमे फैल जेतय तऽ कि जादू टोनासँ जहर निकलि जाइ छै एना ईसब चीज किछु फालतू सब बात छियै गे अइ सब नहि होइ छै गे